नमस्ते नमस्ते और बढ़िया हैं हम भी यहाँ

हाँ बोलिए तो अच्छा यह इलाहबाद जाना है आपको तो आटो उटो बुक करनी है जैसे कहिए ना वैसे ले चलेंगे क्या दिक्कत है आपको आटो से है फोर व्हीलर जो भी कहे उससे ले पैसा तो लगेगा आठ हज़ार रुपया लगेगा आपका खाना पीना सबकुछ व्यवस्था रहेगी आप मंगा जो भी व्यवस्था रहेगी वह सब मतलब मैं तैयार हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आपके लिए ठीक है है साठ हज़ार रुपया लगेगा हैं साठ हज़ार लगेगा सात हज़ार लगेगा डोली भी दे देंगे अरे उ कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई किसी तरह का समस्या में किसी दिक्कत नहीं होगी आप आप एकदम रीलैक्स महसूस एकदम रेस्ट महसूस करेंगे आनंद के साथ जाएंगे और आएंगे और कोई दिक्कत नहीं आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी आपको हाँ सब सब ब्यवस सब सब व्यवस्था हमारे पास रहेगी आप परेशान न होइए इसके लिए से सब व्यवस्था मैं करूंगा आप खाने पीने रहने की व्यवस्था जीने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा कुछ नहीं बस आप चलना साथ में बस आपको ठीक है हाँ तो कैब से हाँ तो आप कब तक आप के यहाँ आए हम हैलो कल्ह त कल हम सुबह में आ जाएँ

हाँ खाली रहेंगे आपके लिए तो खाली हाँ रहेंगे ही अब तो आप कह दिए हैं अब तो जाएंगे ही खाली रहेंगे ही हम अब कोई काम छोड़कर भी आपकी वजह से जब कह दिए तो जाना ही पड़ेगा हमें बाकी चलिए आएं टोटल टोटल लगेगा दस हज़ार रुपया है हाँ चलिए ठीक है हम कल आ रहे हैं हाँ

ठीक है हम कल आ रहें है आपके यहाँ दस बजे कल आ रहे हैं दस बजे हाँ ठीक है नमस्ते कल हम आपके यहाँ आ रहे हैं दस बजे नमस्ते ठीक है